म्हज्या बागेंत हांवेन खूब तरेची झाडां रोयल्यात तातूंत भितर नाल्ल आसा सुपारी आसा आंब्याचीं कलमां आसात पणसांची कलमां आसात त्याच बरोबर भिण्णां आवाळें मुसंबी लिंबू अश्योय गोश्टी आसात चिकू तर खूब्ब जातात केळीं घडाचें घड जातात त्याच बरोबर म्हज्या बागेंत हांवेन फुलां झाडांय लायल्यांत दसणिची फुलां पारजतांची फुलां चाफ्यांची फुलां अशीं ना ना तरेचीं फुलां ही सदांच मनांक पिशें लायतात त्या फुलांच्या संपर्कांत येवपाक फुलपाखरां सामकी लालायीत आसतात सदांच म्होंवां मूस आनीक ना ना तरेचीं शेवणी त्या फुल झाडां मदीं येवन त्या फुलांतलो म्होंव आनीक बियों किंवां अश्याच फळां ही खायत आसतात तेन्ना मनाक खूब्ब समाधान जाता